मोदी नै साढ़े देश दे बारे च बड़ी सकीमां खोह्ली दियां शैल शैल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ घर बी बड़े अच्छे साधन खोह्ले दे न मोदी जी नै अस अपने ओह् करने होने बेटी बचारे बेटी पढ़ाने गी ते मोदी होरें बड़े बड़े कम्म खोह्ले दे बड़े कारज खोह्ले दे लोकें दे पिंड़े बिचें ग्राएं बिचें गैसे दे साधन नेईं मोदी होरे गैसां बी दित्तियां बिजलियां बी बचाइयां पानी बी दित्ता सारा किश मोदी होरें कीता सारे ग्रां बिच अस ऐ किता मोदी होंदे बारे च केह् कुछ नीं करी सकदे मोदी होर ग्रां दे लोकें गी नेईं स्हूलतां नां कोई गड्डियां नेईं कुछ पैदल दुनियै आना पैदल जाना हुन अज्ज कल घर घर गड्डियां घर घर गड्डियें दे साधन रस्ते दे साधन जिसलै कुदै जाना पैदल नीं जाना ऑटो घर घर ऑटो गड्डियां सब कुछ रिक्शे करो जो मर्जी करो मोदी होरें बड़ा किश कीता देश दे बारे च करने आस्तै बेटियें गी पढ़ाने आस्तै मुड़ें कुड़ियें बिच कोई फर्क नीं रक्खेआ कुड़ियां पढ़ाओ मुडे़ पढ़ाओ अपने अपने अस बथ्हेरी कोशिश करदे साढ़े बच्चे पढ़न फलान करन सारे बच्चें बारे आस्तै कोई नीं अज्ज कल मोदी नै बच्चे वास्तै पढ़ाने वास्तै फ्री स्कूल बी खोह्ले कॉलेज बी खोह्ले सब कुछ खोह्ले मगर बच्चे पढ़न लिखन मां प्यो दा नां रोशन करन अस सारे इयौ जे बच्चे पढ़ी लिखिये किश कामयाब होन कुड़ियें मुड़े च कोई फर्क नीं कुड़ियें बी नौकरी करां दियां मुड़े बी सारे सब कुछ करा दे मोदी जी ते घर न अस मोदी जी दा इयौ दहन करने मोदी जी मेरे देश दे बारे च बड़ कुछ कीता घर बिजलियां पुजाइयां पानी पुजाए खम्बे सब कुछ घर बिच केईं माईयें गी पिनशनां बी लुआइयां घर घर च केईं बिचारे ऐसे गरीब जिनें गी खाने गी नेईं लभदा मोदी जी ने राशन बी फ्री दिता सब कुछ दित्ता उनें सारा कुछ कीता अस लोक कुछ करी नीं सकदे ग्राएं दे लोकें गी ग्राएं दे लोकें गी पतां नीं होंदा केह् करना केह् नेईं मोदी जी नै सारा कुछ किया देश बचाने वास्तै बेटियां बचाने वास्तै अज्जकल अस पिण्डे ग्राएं बिच रौह्ने सारा कुछ साढ़े ग्राएं बिच जो स्हूलतां नेईं न पुराने ओह् ऐ कुड़ियां गी प ढ़ाने आस्तै अस कुछ करी नीं सकदे मोदी नै देश दे बारे च सब कुछ कीता देश ग्राएं पिण्ड च सब कुछ चाहिए